हैल्लो नमस्ते जी गड्डी सर्विस करानी जी कुत्थूं बोल्ला दे अच्छा अच्छा कोई नी माराज़ केह्ड़ी गड्डी ऐ तुआढ़े कोल ठीक ऐ कदूं तक करानां मतलव पूरा कम्म करानां ठीक ऐ ठीक ऐ कोई नी तुस इयां करेओ ना इयां करेयो कोई छे दिन दै बाद भेजो हां जी हां जी टैम लग्गी जानां कोी पंज छे दिन तुआढ़े हां जी हां जी हून गड्डी दी कंडिशन दिक्खियै गै पता लग्गना ऐ हां जी हां तुस जिसलै बी बोल्लो पैसें लैनें तुस गड्डी ते भेजो दिक्खियै सनाई ओड़गे तुसेंगी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ